आं आर डि शर्मा लिरनाय जिनाय थाखायनो सानखान्थि बिजाबखौ फरायनानै उफेरा ग्यान मोन्नो हादों आरो आंखौ सोलोंथाइ होनायाव माबा एबा आन्जाद होनायाव आंखौ बिराद मदद होदों बे बिजाबा